हैल्लो हां जी में तोआढ़े होटल च स्टे करना चांह्दी ही ते मीं दस्सो ओड़ो केह्ड़ी केह्ड़ी फार्मल्टीस ते केह् केह् ऐ तोआढ़े कालेज च जेह्ड़ा अच्छा अच्छा हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ ते कराया किन्ना ऐ तोआढ़ा इक दिन च इक रातीं दा पंज ज्हार बड़ा मता कराया लैंदे हो तुसी लैंदे हो थोह्ड़ा ते डिस्काऊंट करो यार एह् बड़ा पंज ज्हार बड़ा ऐ चलो ठीक ऐ चलो ठीक ऐ ठीक ऐ करी ओड़ो हां तां ते ठीक कोई ना कोई ना ते आहो बस बस एह् ही ऐ कराया पुछना हा कि ते चलो ठीक ऐ बड़ी बड़ी मैह्रमानी थुआढ़ी जेह्ड़ा घट्ट कीता तुसें आहो चलो कोई निं जी ठीक ऐ जी ठीक ऐ ओके ओके